आतां कशें भुरग्यां कडेन कसो मोबायल गावलो म्हणगे गेमी हादी गेमी कशे ते गेमी कसली पबजी कसली गेम येयल्लेली फाटी तेणी आनी भुरग्यांनी अशी वाट लायिल्ली सगळ्या जिवाची वाट म्हणजे आवय बापाची वाट आपल्या जिवाची वाट आनी सगळ्यांचीत वाट अशें करून आमकां न्हू सगळ्यांक हें करून ठेयलां ते भुरग्यां निशाक पूण थोडेशे भुरगे सांगात खंय आमकां अशें मेशजी सांगात अमके कडेन पबजी खेळान भुरगो मेलो आनी किदें घेवन मेलो ईक घेवन आतां किदें घेवन किद्याक लागन ते तर बँकेतले पयशे म्हाजे गेले सगळे म्हणन ते औशधा घेवन मरत कांय करीत पण आवय बापाचे पयशे बँक येतले ते आवय बापाय थोडी त विश्वासान भुरग्या कडेन दितात न्हू ए टी एम जावन आनी किदें जाता ते भुरगे ए टी एम तशें करून सुद्दा लोकांनी आवय बापायक सुद्दा आवय बापायचे सवाड लावन थेयलें भुरग्यांनी भुरग्यांक आतां कांयच कळना आमी आपली खेळना ती गेम किद्याक आमकां भितरले कांय कळत ना ते मेन आनी आनी आमी तें ओपनय करिना गेमींचे हें आमकां येत ना ती पूण कशें आसा आतां आपली भुरगीं तशींच दुसऱ्याची दुसऱ्यानय कळक जाय आवय बापाय हय तो भुरगो बाय मोबायलार कितें करता गेम खेळटा कसली खेळटा कांय खेळटा अशें म्हणून कळोंक जाय आवय बापा आवय बापायक आमी कितें करता लक्षांच कोण नात आमची हय आसा खेळटा न्हू खेळो न ताका कांय करता तो करून्ही पणू कशें टेंन्शन जाता तें म्हणजे आमकांच टेन्शन आवय बापाय आतां भुरगो कितें मेलो ही घेतला आनी किदं केलां कांय केलां ना तर जावं म्हाजें हें घालयलां पूण तें आवय बापायकच टेंन्शन ना म्हणन ते कशें आसा गेमी हे काडूकच जायना तें हेजे मोबायला वयले ते कांय ते पब जी काय पब जी ते म्हणटात ते कांयत करूंक जायना तेंच्यांनी कोणी ते मागीर आपलें नाकाद आमकां आमकां भितर कांय कळात ना पूण आतांचे भुरग्यांची तकलीत खूब चलता न्हू नॉलेज तांकां भरपूर न्हू तें आमकां कुर्लें विचारता तुमकां नॉलेज आसा कांय आसा अशें म्हण आमकां ते भुरगे आतां विचार पूण तशें ना पूण पयलींची लोक तरी बरी पण आतांचे भुरगे कांय करतात न्हू ते न्हूत फक्त पयशांक हें कळक तें कळक अशें म्हणन आनी करून आवय बापाची वाटच लावन दवरतात